जी आप चित्रा जी बात कर रहीं हैं हम पाँच लोग हैं ग्वालियर शहर घूमने आए हुए हैं तो हमें हमारे दोस्तों ने बताया कि आपके यहाँ खाना बहुत स्वादिष्ट मिलता है तो क्या आप हमारे लिए भी खाना बना दिया करेंगी जी हाँ जो हमारे साथ बाक़ी पाँच लोग हैं तो उन्हें ये सारी चीज़े चाहिए आप से पोहा सीख कबाब स्वीट आइटेम में जलेबी मावा बाटी सीख कबाब ये जो सारी चीज़े हैं तो क्या आप हमें प्रोवाइड करा देंगी अच्छा आप तो इसका पेमेंट कितना करना पड़ेगा आपको हमें लगभग दो दिन हम यहाँ रहेंगे

दोबारा अच्छा ठीक है पर दो हज़ार थोड़ा ज़्यादा है आप थोड़ा बहुत डिस्काउंट नहीं दे सकते हैं क्या अच्छा ठीक है हम दो हज़ार आपको दे देंगे पर टाइम से आप हमें ये सारी चीज़ें नाश्ता वग़ैरह भोजन का जो भी है अब सारी ये रेस्पोंसबिलटी आपकी है कि हमारे जो दोस्त आए हुए हैं आप उनको टाइम पर भोजन उपलब्ध कराएँ टाइम मोर्निंग जो नाश्तए का जो टाइम रहता है सुबह आठ नौ बजे तक दोपहर खाने का टाइम है और शाम को जो वो है खाने का आप अपने अकोर्डिंग भेज देना टाइम से जी ठीक है धन्यवाद